नमस्ते नमस्ते जी मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत थी जी अरे वो पता ये है ना कि मेरे यहाँ पर इस्कूल में कम बच्चे कंप्यूटर लैब है ना तो कंप्यूटर थोड़े कम पड़ रहे हैं तो बच्चे मेरे यहाँ पर ज्यादा है बहुत ज्यादा है तो बच्चों का एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकी उनको आजकल होता है ना डिजिटल नॉलेज होना जरूरी है इसलिए जैसे मेरे इस्कूल में क्लासेस चलती हैं तो मैं यहीं चाह रही हूँ कि आप कम से कम फिफ्टीन सिस्टम तो हमारे यहाँ भेज ही दें तो अगर ये पोसेबल हो अभी तो हमारे यहाँ पर सिर्फ तीन ही हैं हमें चाहिए फिफ्टीन और चाहिए जी जैसे देखिए प्रॉब्लम ये आ रही कि मेरे पास हमने बताया ना कि बच्चे ज्यादा हैं तो उनको एडजेस्ट कर पाना हमलोग कभी कभी मर्ज कर देते हैं बच्चों को एक पर दो दो कर देते हैं ठीक है लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि इस्कूल को ऑफिसियली वर्क भी हमलोग कम्प्यूटराइज्ड ही करते हैं क्योंकी आजकल का टेक्नोलौजी है तो इस वजह से कोई रिटेन वर्क नहीं होता है सारा कम्प्यूटराइज्ड वर्क होता है तो उसके लिए भी चाहिए होता है नहीं कि बच्चे कि हमारे देखिए बच्चे है ज्यादा एट्थ तक इस्कूल है तो उसी में हमारे पास फाइव हंडरेड प्लस बच्चे हैं जी कम्प्यूटर सिस्टम कम है ऊपर से हमारा स्टाफ भी है ना फिफ्टीन का तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी ऑफिसयली वर्क हम लोग को करना होता है और बच्चों की बच्चों की भी लाइफ लैब का टाइम होता है तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ता है कि हाँ बच्चे हम लोगों के जाएँ तो हम लोग ये वर्क करें तो यहीं है कि हमलोग अगर हमारे पास सिस्टम और आ जाते हैं तो ये काम जो हमारा प्रॉपर्ली चलता रहेगा अगर टीचर्स भी अपना वर्क कर रही हैं और हम लोग को भी बच्चो को अगर लैब में भेजना है तो भेज सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस से ये चीज है जी फिफ्टिन बस और भेज दीजिए बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बताएंगे लेकिन फिफ्टीन तो चाहिए ही चाहिए मुझे अभी पर्जेंट टाइम में क्या तो अच्छा जी जी चलिए ठीक है लेकिन अगर आप आप हाँ हाँ अगर आप चलिए टेन दे सकती है लेकिन फाइव फाइव फाइव कब तक दे देंगी जी ओके तो फिर आप मुझे जो टेन टेन है या ये मुझे कल से परसों तक दे सकती हैं कह रहे हैं कल से परसों तक आ जाएंगी ये टेन कंप्यूटर ओके ओके चलिए ठीक है थैंक यू